अॼुकल्ह हूंअं त सॼा ॿार जेतिरा बि आहिनि हू सॼो ॾींहुं फ़ोन ते ई गेम्स रांदि करणु पिया पबज़ी ऐं नया नया गेम्स अलॻि अलॻि प्लेटफॉर्म ते लूडो रांदि कनि था पबज़ी खेलनि था नईं नईं गेम्स अची वई आहिनि हू रांदि कनि था ऐं कुझु ॿार जीअं शाम जो अॼुकल्ह थोरो फिटनस जे पुठियां बि माउ पीउ थोरो ध्यानु ॾियनि था त फिटनस जे चक्कर में बि ॿारनि खे स्टेडियम वठी वञनि था त स्टेडियम में हॉकी फ़ुटबॉल क्रिकेट हीअ सभु गेम्स बि रांदि कनि था बैडमिंटन जे पुठियां अॼुकल्ह ॿारनि जो थोरो वधीक स्पेशल ध्यान आहे त ॿार बैडमिंटन वधीक ध्यान रांदि कनि था अॼुकल्ह